जि'यां कि अस गल्ल करने आं कि ऐनिमल दी ऐनिमल हसबैंडरी दी जेल्लै अस ऐनिमल हसबैंडरी परा बी अस बड़ी सारियां चीजां जेह्कियां हैन ते अपने अस रिसोर्स अस साधन जेह्के अस बनाई सकदे न तुसें सारें ई पता कि अज्ज दे टाइम बिच बेरोजगारी चलै दी ते कुसै किश ना किश ते अपने मतलब रैह्न सैह्न आस्तै ते रोजै दी जेह्की मतलब अपनी जरूरत पूरी करने आस्तै असें ई किश ना किश जेह्का चाहिदा गै होंदा ते एह्दे आस्तै अस केह् करदे कि मतलब जेह्के असें जानवर रक्खे दे होंदे इं'दे बी बड़ियां सारियां चीजां जि'यां कि अस लेइयै चलचै कि असें जेह्के डंगर पाले दे न तां इक जि'यां कि गोहा गै करदे न बेट वेस्ट किश बी ऐ ते ओह् गोहा जेह्का करदे ओह् ते गोहा बी साढ़े किन्ने जैदा कम्म औंदा कि मतलब इक ते एह् सिमबावे दे खर्चे कोला बचांदा ते दूआ केईं ऐसियां बमारियां जेह्कियां हैन ते उं'दे कोला असें ई बचाइयै रखदा ते जि'यां अस फसल लांदे ते फसल अस डंगरें दा गोहा जेह्का ओह् दिंदे उस कन्नै साढ़ी फसल गिन्नी अच्छी होंदी उप्परा मतलब इन्नी जैदा जेह्कियां बमारियां होंदियां उं'दे कोला अस दूर रौंह्दे ते इक ते नैचुरल घरै दी चीज़ होई ते दूआ मतलब बाहरें दे अस मतलब केह् होंदा कि पैसे गै पैसे दी बचत उस आस्तै केह् करी सकदे न इ'यै चीज़ लेइयै जाओ की उं'दे दुद्ध होई गेआ दुद्ध आस्तै मतलब किन्नियां हारियां चीजां जेह्कियां अस नुहाड़ियां बनाई सकदे दुद्ध बेची सकदे ओह्बी साढ़ी इक सोर्स ऑफ इनकम दा साधन बनी सकदा दुद्ध आस्तै अगर आक्खो तां बड़ियां सारियां चीजां हैन जेह्ड़ियां अस बनाई सकदे जि'यां कि लेइयै चलो कि अस देहीं लाह्गे ते उसी बेचगे जि'यां कि अस घ्योऽ कढगे ते ओह्बी सोर्स ऑफ इनकम ऐ साढ़ी इक साधन ऐ सोर्स ऑफ इनकम दा घ्योऽ बेचदे पनीर बेचदे कलाड़ी लांदे ते होर बी केईं प्रकार दियां मठाइयां बी अस बनाई सकदे ते उ'नें गी अस बेची सकदे मतलब उं'दे चा बी अस जेह्के थोह्ड़े हारे पैसे हैन ओह् कमाई सकदे कि इसदे कन्नै साढ़िया अपनिया जेह्कियां चीजें दी जेह्कियां मतलब जरूरतां हैन ओह् पूरियां होई सकन अजकल ऐसा निं ऐ कि अस भाई डंगर रक्खी ओड़े ते हून अस जेह्का कि किश निं बनाई सकदे पर ऐसा किश निं ऐ मतलब डंगरें उप्परा बी लोक बड़ा किश बनाई सकदे न ते जियां गोहे दी गल्ल करै दे हे ते गोहा जेह्का ऐ तां ओह्बी डंगरें दा गै हा ते उसी बी लोक बेचा करदे मतलब ओह्बी सोर्स ऑफ इनकम ऐ क्योंकि घाऽ बगैरा खंदे ते गोहा इ'यां बी वेस्ट चीज ऐ वेस्ट होंदी ऐ पर ओह्बी बिका करदा क्योंकि अजकल लोक जेह्के न ओह् जागरूक होआ करदे ते बाह्रै दा जेह्के हैल न उ'नें गी पाना पसंद नेईं करदे क्योंकि इक ते ओह् मैह्ंगा ते उप्परा दा बमारियां मतलब समझी लैओ कि पैसे देइयै आपूं बमारियां खरीदनियां न ते इ'यां गै लोक जेह्के हैन तां ओह् अज्ज आपूं जागरूक होआ दे न अपनी जेह्की मतलब देसी चीज़ां न तां उ'नें ई जैदा यूज करने च मतलब उ'नें गी जैदा पसंद करै दे न कि अस अपनी घरै दी चीजां न तां अगर घरै दियां नैचुरल चीजां जेह्कियां हैन प्राकृतिक चीजां जेह्कियां हैन तां उ'ऐ असें ई अगर होन तां उं'दे बपारियें कोला अस बचे दे रौहगे अस उ'नें ई गै अस केह् करचै कि अस उ'नें चीजें ई अस यूज़ करचै ते एह्दे आस्तै केह् होंदे कि एह् जेह्की ऐनिमल हसबैंडरी ऐ ते एह् चीजां जेह्कियां हैन जि'यां भई लोक केह् करदे किश बी पालदे न ते उ'नें ई सारे बैनीफिट किश ना किश फायदे दिंदे न जि'यां लोक भिड्डां बकरियां पालदे न ते उ'नें ई लोक केह् करदे न बेचदे उ'नें बेचारें ई इ'यां आस्तै में ते इ'नें चीज़ें ई प्रैफर निं करदी पर लोक केह् करदे मुर्गे ओह् करदे मुर्गे पालदे इसलै भिड्ड बक्करियां इयां मतलब पालदे लोक भिड्डें दी उन्न बगैरा उ'नें गी ओह् करदे उन्न बेचदे ते उन्नै उप्परा गै लोक जेह्के है ते बड़ी जैदा कमाई उन्नै उप्परा बी मतलब करदे गै न जेल्लै उन्न बेची उनें तां उं'दे कम्बल शंबल बगैरा बनदे जां रजाइयां बनदियां उन्ने दियां उं'दियां ओह्बी इक मतलब बैनीफिट इक फायदा होंदा लोकें ई ओह्बी सोर्स ऑफ इनकम दा इक साधन साढ़े आस्तै ते इयां नै उ'नें ई भी बाद च मतलब उ'नें ई बेची ओड़दे करी ओड़दे कि भई चलो एह् मतलब मीट आस्तै जां किसै आस्तै उ'नें ई मतलब बेचेआ जंदा कि द'ऊं पैसे कमांदे उसदे आस्तै ते इ'नें गी कि ऐनिमसल हसबैंडरी दा इनें ई मतलब इक बहुत जैदा जानवर जेह्के न मतलब समझो तुसें ई ओह् बेनीफिट गै बेनीफिट दिंदे इक बचैरा इ'यां खाल्ली बी होग कोई किश निं करै दा होग तां ओह्बी किश ना किश मतलब बिना मतलब दे फायदे दे ओह्बी निं होना कि ओह् खाल्ली गोहा करने आस्तै गै दुद्ध निं देआ दा होग लेकिन उसदा बी असें ई इक गोहे दा बैनीफिट होआ दा ऐ ते बैनीफिट दे बगैर ऐसा कोई मतलब निं ऐ कि हां असें ई कोई फायदा निं ऐ अस सुक्के इ'नें ई पालदे जा दे ते अस खंदे जा दे ते असें ई कोई फायदा निं होआ दा ऐसा किश निं होंदा किश ना किश ति बैनीफिट ते जेह्की हर इक चीज़ जेह्की ऐ ओह् उसी दिंदी ऐ